हमर अनोखा व्यञ्जन बहुत किछु अइ लेकिन सबसँ प्रिय चीनी अइ जे मिठासो दैए मसाला तऽ छेबे करै ओकर बिना सब्जी सब अधूरे रहत आओर नारियल नारियलो बहुत अच्छा चीज अइ जे हमर पेटोके ठण्डा राखैए एकर सबके उपयोग मात्रामे बहुत होइए जेकर तैयारिओ बेसी होइए हमर शहरमे जेना नारियलके नारियलके पेड़ बहुत लागल अइ हमर शहरमे मसालो किछु किछु कतहु कतहु ग्रामीण क्षेत्रमे उपजैए उपजाबैए आजकल पहिले तऽ नहि उपजै रहै लेकिन आजकाल उपजाबैए चीनी नहि होइए लेकिन चीनीके उपयोग बहुत होइए जकर बहुत बड़का बड़का फैक्ट्री अइ जे दूर दूरसँ सामान आबिकऽ राखल जाइए जकरासँ हर जगह पहुँचैए नारियलके तऽ पेड़ भरल अइ लेकिन नारियलके खेती नहि होइए लेकिन पेड़ भरल अइ जकरासँ हमरा सबके नारियल खाइके मोन होइए तऽ हमसब खाइ छी मसालाके उपयोग बहुत होइए कियाकि ओ तऽ एहन सामाने छै कि सब चीजमे यूज होइए इएह कारण मसालाके उपयोग बहुत होइ छै